آپ نیوز پیپر بوائے بول رہے ہیں ہاں جو ہاں جو ہر روز آپ آپ جو آ کے نیوز پیپر ڈال کے جاتے ہیں وہی نا ہاں منتھ تو لگ گیا ہے مجھے منتھلی بل چاہیے ہاں ہاں ہاں مجھے چاہیے انقلاب کا چاہیے اور سہارا کا چاہیے دینک جاگرن کا چاہیے اور اور دا ہندو ٹھیک ہے انہیں کے مجھے چاہیے ان کے پورے ڈیٹیلس مجھے بھیج دیجیے تو پھر آپ کب لائیں گے جیسے کیا کرنا پڑے گا مجھے بتائیے آپ کیونکہ مجھے تو چاہیے ہی چاہیے بل پڑھائی بچوں کو یہاں پڑھائی لکھائی سے فرصت نہیں ہے باقی اور بھی بہت سارے کام ہیں اتنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں جو ہے آپ کے آفس آؤں وہاں سے ای لے کے آؤں بل لے کے آؤں کتنا وقت لگے گا پانچ دن کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے پانچ دن زیادہ ہو ہوں ہوں ٹوٹل کتنے روپئے آئے ہیں بل میں اچھا اچھا ایسا کیجیئے نا کل جب آپ پیپر ڈالنے آئیں گے تو کسی سے کوشش کیجیئے جنریٹ کرا کے کسی سے کوشش کیجیئے گا جو ہے نا وہ پہنچوا دیجیے گا ٹھیک ہے اور جو ہے آپ ہاں ہاں آپ جو نیوز پیپر ڈالنے آتے ہیں ہفتے میں کتنے دن تو ڈالتے ہی نہیں ہیں آپ

ٹھیک ہے تھوڑا جلدی کیجیئے گا ٹھیک ہے